आमच्या कडेन गणेश सदरे करता आनी ते पांच दिवस आसता आमचो वार्शीक त्या मुळे आमच्या घरांत साफ सफाई चालूत आसता आई भाऊ सगळे जाण आमी साफ सफाई करतात भाऊ ते दुसऱ्या जागीर रावता तो मागीर तेचोच इकडे येता आनी तीग जाण भाऊ ये ती आमच्या घरीच आसते आनी सर्व जाण आमी जोरात पांच दिवस साजरे करतात आनी गणपेचे हेतून आमी खुर्चे टेबल आमी सगळें धवून काडताय आनी पेंटींग आमी तिका भाव मेळून करते एक हे घेतो आनी सर्व जाण आमी पेंटींग करून माटी बी धवरून घेतता आनी घराची साफ सफाय करता खुर्चे तें आयदानां आनी काय तें सगळें साफ करता त्या परत आमी भायरची कामां सगळीं करता ते धुवायचाय कांय साल धुवायचाय पडी धुवचाय सगळीं आमी सगळ जाण मेळून करता आनी त्या भायर नेवरे आनी कांय काय करचे ती आमची सगळ सर्व जाण बायकां करता आनी ते काडटच आमी सगळे चवथीचो गणपतीचो आयनाच सामाण घेवन येतो आनी म्हाका पयशे सर्व जाण भाऊ पांच पांच हजार अशे काडट सगळे जाण आनी त्यातच आमी खर्च सगो सगळो वेवस्थीत करत आनी जर पयशे आम आनी लागले तर आमी आनी काडट पयशे पांच दिवस समज पोचले नाय भाजीला आनी तर आमी आनी पयशे काडट ते करत आमी पांच दिवस हे साजरे करतात आणी माराणें आनीय फोग तो आमी पांचव्या दिवशीक घेवन येतो आनी सर्व जाणा धाकट्या भुरग्यांना तेन्ना हवा पडतना म्हाराणें आनीय कांय तें ताका लागून आमी आनी पयशे हवे तर आनी घेवन येतता तसोच आमी गणपती घेवन जातो ना तिकडे आमी सर्व जाण पयशे देतोय एक एक हजार ते गणपतीला तिकडे खाली घेवन जाता तलो गाराण आमीच घालतात आनी तिकडे फोग लावतात ना तेल्या स एक एक हजार स सर्व गांवांतले लोक देतात असो करून आमी चवथचो सण साजरा करतो आनी आरती बी तिकडे वतात ते गाराणा घालतात तिकडे एक मनीसाय तोच गाराणा वार्शीक घालता आनी तिकडे आमी सर्व जाण गणपती सगळ एक आमकां जे आतां देवन ते विसर्जन करता खायला आमी तिकडे पंच खाजा आमी देतता सर्वाना ती एक एक एक माणसाय तो घेवन जातो आनी सर्वाना ती एकाच कडेन रावून सर्व जाण जाते त्या टायमार ती सर्व जाण ती घेतात प्रसाद म्हणून